हाथ से बनल कपड़ा बाजारके एकॉर्डिंग बजारके माफिक कपड़ा हाथ से बनल जादा नीक आओर मजबूत होइत अछि आओर जेना जेना लोकके चाही ओहि नाप से देखके अपना हाथ से लोक बनाबै छै आओर ओहि कपड़ामे बहुत राज्य आओर स्थानके बात छै कि जेहन स्थान ओहन ओ कपड़ा बनाबै छै जाहि सऽ कि बिहार मधुबनी पेन्टिंग फेमस छै बहुत लोग साधारण कपड़ा पर ओ पेन्टिंगके बहुत नीक दृश्यके दर्शाके आओर पहिरनाइ पसंद करै छै आओर ओ कपड़ाके बनबाके सिलबाके पहिरनाइ पसंद करै छै एहि वजह से हाथक कपड़ा बाजारके कपड़ाके एकॉर्डिंग बहुत नीक होइ छै